अॻिए महीने मां वीवो जो वी ट्वैंटी फाइव प्रो फोन वठितो रिव्यू सुठा हुया मार्केट में हिन करे मां हुन फ़ोन वठणु ते डिसाइड कयो हाणे उहो फ़ोन फोर्टी फाइव डेज़ यूज करणु खां पोइ मूंखे इहो ख़बरु पई आहे की ओवर ऑल फोन त जाम सुठो आहे साउंड क्वालिटी स्क्रीन क्वालिटी कैमरा क्वालिटी ओवर ऑल जाम सुठी आहे बैटरी जाम फास्ट चार्ज थींदी आहे थर्टी मिनट्स में फुल चार्जिंग थी वेंदी आहे फोन जी ऐं ओवर ऑल वन डे हलंदो आहे हुनई बैटरी ऐं बैटरी बि जाम ऐप्स ऐं इहो सभु घटि खाइंदियूं आहिनि खणणु में जाम लाइट वेट आहे ऐं कैमरा जी क्वालिटी लेट डार्क नाइट फोटोस डार्क लाइट में फोटोस जाम सुठा ईंदा आहिनि ओवर ऑल जाम इमप्रैसिव आहे फोन प्राइज़ रेंज हिन सभिनीनि जे हिसाब सां ऐं पंहिंजे कॉम्पटीटर्स जे कंपैरिज़न में जाम सुठो आहे फ़ोन इहो